श्षमा वेंकटेश तन्वी समृद्धी स्नेहा शिरीश शर्मद शारव मैथिली सुरेश सुप्रिया रितीका निकिता कृतीका जयंत अक्षय नेहाल पलाश आदित्या अमी अंकिता अमूल सर्वेश तनय श्रेयश अदिती प्राजक्ता शंकरी आरवी सनत शैलेंद्र चंद्रकांत गीता तेजसी